हालो

ना ह्या दिसांनी मात्शे बिजी आसा न्ही सांग आं आं पांच तिकेट्यो म्हणल्यार आं तूं आं बोटीर पावोपाच्यो केन्ना ते दिसाचे काय रातचे ते आं बरें बरें आं येतां येतां आं जेवण जेवण बी तेंच मगे तेंचेच आं आं आं मागीर पांच तिकेट्यो बाकिचे लोक आसतले नी बरें आं बरें हय येता येता हांव केन्ना तें तारीक केन्ना हां पंच्वीस तारकेक सकाळीं बरें येतलें येतलें आं हां आं हां आं आं हां आं येत आं बरें बरें नाका नाका एकाच हेतून या एकाच हेतून येवया आं हां हां बरें बरें ना ना घरा सोडुना हांव स्कूटर घेवन येतलोत न्ही हां बरें बरें बरें बरें येता येता आं येता हां बरें येता येता साकळ फुडेंच येता ब्रेकफास्ट हांगा करपाचो हां बरें हां हां